आं क'क्राझार टाउनाव थांनो थाखाय गंसे अट'खौ रिजाभ खालामदोंमोन मानोना आंनि बिदाया जोबोर गोब्राब लोमजानायखाय चिभिल हस्पिथालाव फाहामथाय लादोंमोन बिनिखायनो आंनि बिदानि गोब्राब लोमजानायखौ नायनो थाखाय आङो साननैसोनि सिगां गंसे अट' रिजाभ खालामनाय जादोंमोन नखरनि ज' बिमा बिफा लोगोसे नायनो थाखाय बे अट'खौ रिजाभ खालामनाय जादोंमोन आरो बे गंसे अट'आ दिनै फुंनि दाइन रिंगासोयाव सफैनो नांगौमोन नाथाय दासिमबो सौफैयाखै बेनिखायनो आं बे अट' द्राइबारनिआव फन खालामनाय जादोंमोन खननैसो नाथाय बियो आंनि फनखौ हमाखैमोन नाथाय दसेनि उनाव द्राइभारा फन हरफिननानै बुंहरबाय आं थांनो हानाय नंलिया बेनिखायनो आं बे खोथाखौ खोनानानै जोबोर रागा जोंबाय बिदिब्ला आङो गुबुनखौ हमनो हागौमोन रिजाभ होननानै